कोंकणी भाशा ही आमच्या भुरग्यांक येवपाकच जाय कारण कोंकणी भाशा म्हळ्यार आमच्या जी काळजांतल्यान आमी जी उलयतात ती आमची भाशा कारण ल्हानपणांक भुरग्यां कडेन आमी उलयता आसतना काऊ माऊ चिऊ ह्या भशेन उलयतात आनीक भुरग्यांक माँ आई आ पा असलीं हे शब्द तें ल्हान ल्हान शब्द आसा पळय तें शब्द भुरगीं पयलीं उलयता आनी तें शिकपाक सुद्दां सामकें इजी आसता जशें आमी आमच्या ज्या भोंवताणी जे लोक आसात तेयी कोंकणी उलयता समज आमी इंग्लिश उलयली आनी बाकीच्या ताचो कांयच अर्थच कळना जाल्यार तेचो अर्थय बदलोन वता आनीक आमी उलयता तें तेचो कांय फायदो नासता आनी अशें तरेन फुडें वता वता भुरग्या कडेन आजूबाजूचे लोकाचें उलोवप आनीक आमकां त्या बाजून हेतूतल्यान आमकां तें समजता आमची ती मांय भाशा आमची ती मातृ भाशा आमी जंय जंय आमी वतात ती आमी कोंकणीच उलयतात ती म्हा आमी इंग्लिश उलयनात कोंकणीच उलयता कारण कोंकणी ही आमची राज भास आसा राज्य भास आसा म्हणचकीर आमी खंय वचूं कोंकणीच आमच्या कानार पडटा आनीक ल्हान आमचीं सायडीन स्कुलां शाळां आसा ती सुद्दां कोंकणींतल्यानच शिकयतात जी आमकां दिसता भुरग्यांनी कोंकणीच शिकचे आणीक खंय गेलो बाकी कडेन आतां आताच कितें दिसता लोकांक की आपली भुरगीं स्कुलान गेले की शाळेन गेले की इंग्लिश शिकपाक जाय इंग्लिश शिकले म्हणटकीर भुरगी तांकां इंग्लिशाचेच ज्ञान आसता एक तर तें धड इंग्लिश म्हणटा तें उलोवपाक कळना कारण इंग्लिश हो बोरिंगसो असो विशय आसता कारण आमी कोंकणींतल्यान जे शिकून आयले आसता आमकां तितली इंग्लिशाची ती आवडय आसना कारण ती ताचो अर्थय समजना आनी अर्थ समजून आमच्या लक्षान वचना मंटरी भुरग्यांक तो इंग्लिश आसा जो सामको कठीण आसता आणी तरी सुद्दां आमकां दिसता भुरग्यांनी इंग्लिश शिकचे इंग्लिश शिकचे पूण ना आमी जर मराठीन कोंकणीन शिकली जाल्यार आमकां तेचो अर्थ समजता आनी आमी इंग्लिश इझिली आमी तें शब्द तयार करून तेचो वाक्य तयार करपाक शकता इंग्लिशाचे अशें तरेन आमकां कोंकणीच ही जाय आनी कोंकणी भुरग्यांनी शिकूंकच जाय